असां पंहिंजी धीउ खे शादीअ में तमामु घणा तुहिफ़ा ॾींदा आहियूं जंहिंमें सोन हूंदो आहे उन में कपिड़ा हूंदा आहिनि असां उनखे कॿटु वठी ॾींदा आहियूं असां उनखे बिस्तरा वग़ैरह वठी ॾींदा आहियूं चङियूं वॾियूं वॾियूं पेत पेतियूं भरे करे कपिड़ा ॾींदा आहियूं उनजे घर वारनि जे लाइ ॾींदा आहियूं उनखे पंहिंजे लाइ ॾींदा आहियूं उनजे घोट लाइ ॾींदा आहियूं उनखां पोइ असांखे एतिरो ॾियणो पवंदो आहे जो ख़ुशी आहे असांखे जो असांखे आहे त असां पंहिंजे ॿार खे ॾियूं था एतिरो ॾियणो पवंदो आहे जो माना उनजो कोई असां अंदाज़ ॿुधाए न था सघूं उन्हनि खे मिठाइनि जा दॿा भरे ॾियूं उहे वरी इनखां पोइ विरिहाईंदा पापड़ खपनि कचिरियूं खपनि इहे खपनि उहो इहे जेके असांजे सिंधी ख़ासि करे असां सिंधियुनि में त इहो हिकु रवाज़ थी वियो आहे पंहिंजे धीउ खे ॾियणो आहे जिनि वटि आहे उन्हनि लाइ त जाम तमामु सुठी ॻाल्हि आहे जिनि वटि कोन आहे उहे वेचारा ॾाढा मजबूर थी वेंदा आहिनि कि हाणे असां छा कयूं असांजी इज़त रहिजी अचे पर इन में असांखे सोचणु खपे की घुर केरु न करे जेको घुरे थो उनखे ॾेती लेती चइबो आहे जेको न थो घुरे कोई बि माइट पंहिंजे लीए खां सोचे रखी करे त कान पाण वटि रखंदो जंहिंखे वॾियूं वॾियूं जॻहियूं आहिनि ॿ टे जॻहियूं आहिनि सोचींदो मुंहिंजी धीउ आहे हिकिड़ो हाणे हिकु जॻहि उनखे बि थो ॾेई छॾियां अलाए असांखां पोइ केरु खणंदो उनखे तंहिं करे ॾेई था छॾियूं त इनखे असां हिकु तुहिफ़ो चई था सघूं पर इनखे लेती ॾेती न था चई सघूं जिते घुर थे माना उहा आहे ॾेती लेती ऐं उन में त छोकिरीअ खे शादी बि न करणु खपे उते जिते केर घुर कंदो